बिजली बिल हमरा बारह महीनाके भरबाके अछि हम केना भरि आओर की सब भरि जेना हमरा जनवरीके बिजली बिल अइ तीन सओ रुपैआ तऽ ओकरा बारह महीनाके बारह तिया छत्तीस तीन सओ साठि रुपैआ भरबाके अइ अइ दुआरे हम अपन वित्तीय सहायता सेहो कऽ रहल छी जे हमर बिजली बिलके कोनो बचबयके कोशिश करता कॉन्सेशन करता एहन कोनो फॉर्मुला बनौता स्पोर्ट्स बनौता जैसँ हम कन्ना करयमे हमरा सुविधा हुअए हम तीन सओ रुपैआके बारह एक महीनाके बिजली भेलय तऽ हमरा बारह महीनाके बारह तिया छत्तीस सओ साठि रुपैआ छत्तीस सओ रुपैआ लागत लेकिन हमरा जादा लागि रहल अछि कि ब्याजो लागि रहल छै अइपर संशोधन करी आओर बिजली बिलके आवश्यकताके पूरा करयके लेल सेहो जरूरत छै एकर जे अनुसन्धान छै से कहत कोशिश करू जे अइमे केना नीक भऽ पाओत